हेलो

हँ हमरा बाजार जाए के छै से टुकटुक हमरा लेनाइ छै से कते पैसा लेबै चलु तऽ चलु हमरा लए चलै छी हमरा जरुरी छै जाना नहि नहि हमरा जल्दी छै जानाइ जल्दी सँ लए चलु हमरा काम छै जरुरी काम छै अरे अरे हमरा कोशिश छै चलु कोशिश करु अहाँ जाएके छै हमरा जरुरी आ कतेक पैसा कते पैसा लेबै बाजु से एक सए टका बाप रे बाप अहुँ भाव खाइ छियै कनि करु बहुत पैसा कहि रहल छी अहाँ एते पैसा नहि होएके चाही आर कम करु नहि नहि भाव बढ़ि गेल छै बहुत भाव बहुत भाव बढ़ि गेल छै अहाँ सबके नहि नहि कम कम कमे लिऔ पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा कहै छी नहि नहि नहि नहि टाइम नहि छै टाइमो देखिऔ कनि टाइमो आ अथी जल्दीसँ बाजू कते लेबै आ हमरा कते देरमे पहुँचेबै हमरा जल्दी जाएके छै बुझलियै तऽ कोशिश करबै तइयो कोशिश करबै जल्दी सँ कनि हमरा लए बहुत ही जरुरी छै हँ तइयो अहाँ कोशिश करु हमरा जाएके छै आ पैसा एते नहि देब हम कहि देलहुॅं एते पैसा हम नहि देब कम देब पैसा हँ मने इमरजेंसी मे अहाँ जादा पैसा लेबै इहे ने बात छै

ओ कनि जल्दी करु बुझलियै हमरा बहुत जरुरी छै जेनाइ जल्दी करु नहि नहि हमरा बहुत जरुरी छै जाना बहुत जरुरी छै आ एते पैसा नहि देब बहुत एथी करै छियै एते पैसा नहि देब हँ हँ कनि कोशिश करु हमरा जाएके छै जरुरी हमरा जेनाइ छै बहुत जरुरी छै आ हँ हँ हँ लए चलु हमरा बहुत जरुरी छै जेनाइ आबु आबु आउ